आं बिबारखो बिराद मोजां मोनो आरो आं बायना लाबोनाबो गायफायो नुब्लानो फाननो लाबोनायखो लामा सामाफोराव बा बबावबा टाउन सहराव नुब्लाबो बिराद बायनो इस्सा जायो आं बायना लाबोनानै उनाव गायफायो आरो आरो मैगं थाइगंफोरखोबो

सांग नायनानै लेसारा खुमब्रा सांग' नायनानै गायो जोगोनारफोरखौबो ओमफाय बियाव हासार होयो गोबोर हासार आरो न'नि जाबोर जेला गारनायफोरखो बेयाव गारो गारनानै बिदि जाबोर दाबोर गार जाबोर जालाफोरखो गारबाय थाब्लाबो सेहेराफ्रा मोजां जायो दाउखि दाउला गोबोर नामायना होयो

होमब्लासो मैगंनि सेहेराफ्रा मोजां जायो आरो मुलि होयो भिटामिन लाबोयो आरो बिफां गायनोबो मोजां मोनो बिफांफोरखोबो बायना लाबोनानै न'नि सेर सेर गायो आरो गय फिसाफोरखोबो गायो उनाव बायना लाबोनानै आङो बिफां फिसाफोरखोबो न' सेर सेर गायो आरो न'नि न' खाथि खाथि जानाय बिथाइफोरखोबो उमुरथुलु मुदुफुल बिफांफोरखोबो गायो सारना होयो बेगरफोरखो इनिफ्राय मैगङा मैगंखो आरो जोथोन लायाब्ला मैगङा मोजाङानो जाया जोथोन लाब्लासो मोजां जायो ओंखायनो आङो गोबोर नामाय नामाय होनानै मोजां खालामो आरो गोबोर गारसिनब्ला मोजां जायो आरो इनिफाय आरो जिथिया बिबारा बारबोयो फिथाइ थायनो नागिरो जालि फिसा फिसा होनाय समावनो एम्फौआ अरना होब्ला मुलि होनो नांगौ मुलि होआब्ला आरो दानिया जाया सब बुस्थुआनो जाया मुलि होआब्ला फिथाइ सामथाइ जि दं बेफोरो मुलि होआ सारा जाया आरो सजना बिफांफोरखोहाय गायो सजनाबो सजना फिथाइफोरखोबो जानो बेराद मोजां मोनो गाहाम दा गरमाव बाय थिथासब देबदारु बेफोर बिफांखो बायना लाबोनानै गायनाय जायो आरो